अ हेल' सोरमोन बा

दा बोथोरफोराथ' मोजाङानो माने दाबायदि समाव बेरायनो थाखाय बोथोरा मोजाङानो जादों जेनेबा दा बायदि टाइमाव बेरायनो फैयोब्ला ओ जेनेबा जोंनि जायगायावथ' जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव बेरायग्रा थानाय जायगाया जाबाय मानास बिदिनो बेफोराव बेरायनो हागोन भुटान आरिआव ओमफ्राय दा बायदि टााइमआवथ' बोथोराबो मोजां नालाय फैयोब्ला मोजाङैनो साफारिजों बेरायनानै जायगाफोरखौ मोजां नायनो हागोन आरो जेनेबा जिब जुनारफोरखौ मोजाङै नुलांजोबगोन आरो बिदि आरो औ सुबिदाफोराथ' बुंनो थाङोब्ला बेयाव मोजां सुबिदायानो दङ दा जेनेबा ओ मानासफोरावबोथ' दा रेस्टुरेन्ट आरि मोजां हर थानाय बायदिसिना बिदि टुरिस्टफोरनि थाखाय मोजां जायगा दंखायो नालाय ओमफाय माने फैयोब्ला मोजाङानो जागोन आरो दाबायदि टाइमआव फैयोब्लाथ' बेरायनोबो मोजां सुबिदा दङ बोथोराबो मोजां आरो थानाय जानायनि थाखायबो जायगाया मोजां बेदिनो फैयोब्ला मोजाङानो जागोन औ जुदि नोङो साफारिजों गाखोनानै मानासाव हाबोब्ला आरोखि साफारिजों गाखोनानै नों जुदि सिङाव हाग्रायाव हाबलाङोब्ला होमब्लाना नोङो हाग्रानि माखासे जुनारफोर जेरै मैदेर दावराइ बिदिनो मोसाफोर दाउ आरिफोरखौबो बायदिसिना दावराइ आरिफोरखौबो नुनो मोनगोन आरो बिबायदि अ बेसेनफोराथ' दा जेनेबा नोङो हरसे हरसेल' थायोब्लाथाय जुदि नोङो हर थाब्लाथाय आरो हरसेयाव बिदिनो पन्द्रस'सो लागोन ओमफ्राय नोंसोरसो हरबेसे थायो नोंसोरनि खोथा आरो जेनेबा

अ बियाव साफारिजों थाङोब्ला नोङो बेवहाय पसिस'सो होनांगोन आरो बिदि जेन'बा पसिस' होयोब्लानो नों बियाव आरामहाय साफारियाव गाखोनानै नोङो बेरायथिंनो हागोन आरो जिब जुनारफोरखौबो गोसो बायदि नायनो हागोन आरोखि औ औ नों हटेलाव मोनखागोन औ नोङो दा माब्ला फैनो नागिरदों अ फैयोब्लाथ' मोजाङानो फैनो हागोन बेरायनो हागोन औ दे होमब्ला ना नों फैयोब्ला खबर हरब्लानो जाबाय आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय

दे होमब्ला ना